जियां कि तुं'दा सुआल ऐ के नच्चदे मौकै जिन्नियां बी साढ़ै उत्थै उंदे न ध्यार बगैरा उंदे बिच्च जेह्ड़े लोक नच्चदे न ओह् केह् केह् कपड़े पांदे केह् केह् गैह्ने पांदे न जेह्ड़े नच्चने आह्ले होंदे न में सनाई उड़ां कि बड़े सारे नाच होंदे न इत्थें डो डोगरी नाच होंदे जियां के पंजाबी लोक होंदे बड़े सारे लोक होंदे जियां राजस्थानी नाच नाच होंदे न ओह् ओह् केह् केह् पांदे न हून ओह् केईं औरतां होंदियां ओह् पांदियां घागरा चोली पांदियां केईं होंदियां साड़ी पांदियां साड़ी ते चोली पांदियां केईं होंदियां सलवार कमीज पांदियां जियां भांगड़ा करना होंदा केईं होंदियां कुर्ता ते घट्टना लांदियां जियां के डोगरी डांस होंदे उं'दे बिच्च ते केईं लोक जियां कि मुड़े होई गे मुड़े जेल्लै भांगड़ा करदे जियां ओह् पग्ग पांदे कुर्ता लांदे धोती लांदे कुर्ता पजामां बी लांदे पैन्ट कोट बी लांदे हून गैह्ने होंदे न जेह्ड़े कुड़ियां होंदियां बड्डे बड्डे मांग टिक्के लांदियां पंजेबां पांदियां बड़े सारे पंजेबां पांदियां गले च हार पांदियां हत्थें बिच्च बंगां पांदियां कड़े पांदियां बिंदी लांदियां लिप्सटिक लांदियां मेकअप शेकअप बी करदियां हून जियां कि थोह्ड़े दिन पैह्ले म्हाड़ा जेह्ड़ा कालेज ऐ उत्थें केह् होए हा इक ध्यार मनाया हा ते ओह्दे बिच्च म्हाड़ी जेह्ड़ी मैडम ही उनें मिगी साड़ी पोआई चोली लोआई ओह्दे बिच्च फिर में डांस ना कीता नच्ची में इक म्हाड़ा केह् हा मतलब कि नच्चे उत्थें इक ध्यार हा ते सारे नच्चै दे हे कुसै न घागरा पाए दा हा कुसै न चोली पाई दी ही कुसै न किश पाए दा हा सारे बंगां पाई दियां कड़े पाए दे हे पंजेबां पाई दी हियां बड़े त्यार श्यार होइयै आए दे हे हून जियां राज्यस्थान जाओ उठी गुजरात आह्ली बक्खी जाओ उठी जेल्लै नरात्रे नरूत्रे होंदे ओह् ओल्लै ओह् केह् करदे घागरा पांदे चोली पांदे नच्चदे शैल तरीके कन्नै डांडियां खेढदे गरबा करदे